आतां कोणीय घर बांदता घर बांदता आसतना भुमी पुजन करता भुमी पुजन जालें म्हणटकूत मागीर थोड्यां कडेन जाता जाल्यार होम करता नाल्यार थोडे कडेन जायना जाल्यार भट जेवयता अशें भट जेवपाची प्रथा आसा थोड्यां कडेन थोड्यांक भुमी पुजन करपाचें जाता जाल्यार जाता हें घरप्रवेश म्हणटा तो करपाचो जाता जाल्यार तो करता थोडी भुमी पुजन करता आणी थोडे भट भटाचेरूत आवडटा किद्याक थोड्यांक जायना पयशांचे जावं आनी कितें जाल्यार तें जायना जाल्यार तें करता अशें करून हें काम करता आनी मागीर कितें आसता मागीर गणपतीची पुजा करता चवथीची चवथीची पुजा करता आसा पयली गणपतीची पुजा करता गणेश पुजा काडटा गणेश पुजा काडटकूत मागीर तें जालें म्हणटकूत गणपतीची पुजा जाली पुजा जाली म्हणटकूच आरती जाली आरती कितें जावपाचें आरती जालें मागीर माळाच्या दिसांनी कितें करता लोक थोड्यांक रावयता आवय बापाच्या नांवान म्हण मागीर जेवण वाडटा म्हणजे आवय बापायच्या नांवान जेवण वाडटा पूण मेल्ली गेल्ली हांव तांकां हें करता तांच्या नांवांन जेवण वाडटा आनी अशें प्रथा चालू आसता जेवण वाडपाची आनी कितेंय करपाची जेवणाची चालू आहा तेंची आनी थोडे कितें करता म्हाळ म्हणून ते वाडता म्हणटकूत ते हे करून जेवण बवण आनी तांकां वाडप आसता तांकां आपोआप आसता तांकां तेंच्या नांवांन तांकां वाडप आसता आनी वाडोवन मागीर तेंचे कितें दिवपाचें आहा तें दिवन तांची मकळी करता आनी धाडटा तांकां